औ औ नै आं बाजाराव थांनो मैगं माबा माबि जगार खालामदों आङो बिदिनो खुमब्रा जोगोनार ओमफ्राय बिदिनो सिब्रु सिब्रा दङ सिबुं दङ बेन्थ' दमु आङो जायखिया जोगोनार खुमब्रा दङ बेखौनो हाखावना लादों

ए बेसेबां बेसेबां होगोन नोंहालाय बेन्थ' आंहाबो नै खुमब्राखौनो बिस्ताखा बिस्ताखा माबा सैसेयाव मोनसेयाव बिस्ताखा दाल दरै होनो नागिरदों आङो बिदिनो खुमब्रा दङ सिब्रु दङ जोगोनार दं ओमफाय बिदिनो माबा मैफ्राय पटल पटाल दङ बिदिनो मैफ्राय मैफ्राय दं एसे सिब्रु एसे दङ पटल एसे लाबोदों खुमब्रा जोगोनार नोंहालाय बेसे बेसेनि फाननो नागिरखो

फाननांगौ जायो नोङो फाना फानाबानो नोङो जाहा गैयाबा जानांगौ बेजोंनो आं थाइगिरबो लानो नागिरदों थाइगेर एसे लादेरनो नागिरदां थाइगेरा न'आवनो दंखायो नालाय बेखौनो एसे हान्ना हानदेरनानै लानो नागिरदों आङो ओमफाय बिदिनो आं गायना एसे न'आव गाइनाय फाथैबो दं नालाय फाथै एसे लादेरसै नोंहालाय बेसेबां पिस मोनफ्से जाखो बेसे बे बेसेनि फानगोन नोंहालाय

गैया मैफ्राय एसे दङ मैफ्राय दङ एसे नै लादेरदों बेखौनो फानहैनो नागिरदों मैफ्राय एसे औ ओंखारनो नागिरदों नै जगार खालायदों सिब्रु एसे मैफ्राय एसे

खुमब्रा जोगोनार एसे हाखावना लादों सिब्रु दङ बेखौनो फानाबा माथो उफाय जानांगौ नोङो ओमफाय मा लाबावगोन नोंलाय बोथोराबो थिग नङा नै आखा बांखा फान्नोबो हाया मा मा लानो नागिरखो

औ दे लादो